नोंथाङा मुस्लिम समाजनिफ्राय बर' समाजाव जुलि जानानै माबादि मोनदोंमोन एसे फोरमायनो हागोन्ना आं मुस्लिमनिफ्राय बर' जाबाय दा सिगाङाव मुस्लिम दङमोन दा बर' जाबाय बर'दि हाबा जाबाय लाभ मेरिस जाबाय जोंनिया माबा रं नाम्बाराव लोगो मोनदो लोगो मोन्नानै बेयाव हाबा जाबाय आरो आमफ्राय दा मोजां मोनो बर'दि हाबा जानानै मोजांनो सोलिदो संसारा आरो मा रोखोम लोगो हमदो जों माबा मबाइलावसो रं नाम्बाराव लाभ मेरिस जादो आरो रं नाम्बाराव लोगो मोनदो आरो जों रङियान रङिया लोगो हमनानै न'वाव लाब्बाय आरो न'वाव लाबोनानै बेयाव समाजाव बर' समाजाव लाबाय आरो आंखो बेयाव हाबा जानानै थाबाय आरो मोजां मोनो बर'फोराबो मोजां दा बर' माबा दोहोरोमखौ लाबाय आं हिन्दु दोहोरोमखौ लाबाय बेखौ फालियो आं दा मुस्लिम दहोरोमनि जेब्बो गैला बे आंनियाव बा हिन्दु दोहोरोमसो दं आरो आं बर'वाव दङ आं जोंनि गामियाव समाजाव आंखौ माबा मानिना लाबाय

हिन्दु दहोरोमाव आंखौ फ्राइसिद खामनानै मानिना लाबाय आरो जों मोजांनो सोलियो दा